हॅलो रोहिदास सांग कसो आसा तूं आसा आसा सांग न्हय कितें खबर

हय हय हय नोर्थ गोवान कलंगूट बागा त्या बिचारसान फुल वॉटर स्पोर्टस चलता हय हय आमज्यान जाय जाल्यार हांगाय करूं जाता तूं आसा इंट्रस्टेड आं पोळ्या बेस्ट आसा सद्याक किद्याक काय आनी कोणालो चड थंय वॉटर स्पोर्टस ना आनी बिचूय बरो आसा तो करपाक मेळटा पंच ना पंचायत परमिशनाक व्हडलो प्रोबल्म जांवचो ना पयलीं आमकां टूरिजमाक घालचें पडटलें म्हणल्यार आमकां किदें जाय हय आनी किदें जाय तें म्हणल्यार तें टूरिजमाचे खूब ये आसात म्हणल्यार बॉट रायड आसा मागीर तें बनाना रायड म्हण आसता मागीर ते जेटस्की खूब तरेचें कितें कितें आसा आमकां सवाय भितर कशें पडटा पळय न्हय आमगें बजेटान बसता तशें घेवपाचे हय हय हय पयलीं कितें करचें पडटलें आमकां तो बॉट ती कोटेशन घेवचे पडटले म्हणल्यार अमकें ताका पयशे पडटात आनी ते घेयन पंचयातीन एन ओ सी घेवन बँकेंन वयचें पडटलें आसा आसा तें करपाक जाता सुपरविजन उरतां आमगें कोण बरो स्विमर बी आसा पळय न्हय लोकल भुरगें तांकां एक आसा हय आमचे कडेन आसा न्हय तांकां एक लायसन्स घेवन तें आमच्यानी करपाक जाता आनी लोकल ये एमप्लोय हय ना एमप्लोमेंट ते जेनरेट जाता ना त्या भुरग्यांक कितें आं आतां फक्त तें किदें जेटस्की तें बी मातशीं म्हारग पडटा तें लाखांनी वयतां तें आमी सद्या आमकां गरज ना तें नाका करपाक आमी सादें किदें आसा तें स्टार्ट करपाक जाता म्हणल्यार बोटिंग बी येस येस मेळया मेळया आं येता हांव हय हय बरें बरें